आ सांग गो हांव बरें हा तूं कशें आहा आनी चल्ला बरें

हय हय खबर हा आनी किदें चितला तेजे हय हांव चिंत्तालें कपड्यांचें घालपाचें ते गो आमचे गोवानाचे सगळे ट्रेडिशनल आसता पय क्लोथ्स तसले सगले हय हय काश्टी मागीर ते काशीन मागीर ते हे नुस्त्याकारा बीन घालता तसले हय केलां केलां आनी तुवें किदें चितलां तर आ ओके ओके आ आ हा आं आनी किदें ज्वॅलरीज बीन तसलें दवरलें आ हा आ हा हांवें हांवें आनी ते उशे बिशें ते सगळे दवरपाचे चितला मागीर हे आमचे पड्डे आनी आनी कवर ते टिवीचे बी आनी सोफाचे कवर मागीर बेडशीटी मागीर पांय पुशणे आ हा हॅलो हांवेन हांवेन चिंतला गो आनी खूब किदें चिंतलां पोवया जाता काय जशें की हांवेन देवारो दवरपाचो चिंतलां तें देवऱ्याचे तें लाकडाचें आसता तें आनी कपडे आनी यें आनी तूं किदें घालतलें म्हणजे ते दिसा वयतली तेन्ना गो म्हणजे कुर्ता साडी आ हा हय हय हांव चितताले कुर्ता घालपाचे तू साडी न्हेसता मुगो सांग हांवेन होय करपाचें चिततालें हांव करया म्हणटा खद गेले तूं बरें बरें हांव फुगडेन वसपाचें चिंत्ता गो कपडे चित्ता हांव वयतले

आनी आतां शिगमोय पावलो मुगो लागीं हय हय होय होय आमचो आ न्हू गो वास्कोचो मागीर तेतू जो पोवपा जाय ते जाय ढोल बीन सगळे अरेंज केला गो हे जाय पडटा न्हू

चल गो बरें तर की जालें सांग हेल्पाक सद्द्या तरी कोण ना गो कोण आसा बी कोण आसा बीन हांव पयताले गो कोणाक हय हय होय होय कपड्यांचे हय आ हा आ हा बरें बरें सांग म्हाका मातशें आ आ हा मातशें बेगीनाच अशें सांग मातशें कपड्यांचे तें पोवपाकूय जाय न्हू आतां शिवपा शिवपा वचपा जाय न्हू आ आ हा चल बरें